दिल्ली में भाषाऊं त ॾाढियूं आहिनि मगरि सभिनी खां वधीक दिल्ली में हिंदी खे वधीक भाषा जो उहो कंदा आहिनि दिल्ली में गुजराती हरियाणी और पंजाबी खे बि ॾाढो मञंदा आहिनि मगरि अॼुकल्ह जा ॿार किथे था मञनि चइनि था पंहिंजी भाषा त ॻाल्हाइनि ई कान था अॼुकल्ह जा ॿार चइनि था कि पंहिंजी भाषा छा ॻाल्हायूं हिंदी हिंदी वक़्ति स हमेशह ॻाल्हाईंदा आहिनि और सिंधियुनि खे बि सिंधी खे ॿार बि सिंधिनि चयो त चवनि था सिंधी मम्मी ही छा था ॻाल्हायो ही सिंधी छो था ॻाल्हायो असांखे त समुझ में ई न थी अचे अड़े समुझ में न थी अचे त पंहिंजी भाषा कीअं सिखंदव कीअं वधाईंदवसि पंहिंजी भाषा खे पंहिंजी ॿीं भाषा त तव्हां इस्कूलनि में बि सिखी सघंदा आहियो हिते कमु से कमु पंहिंजी घर में त ॿार ॻाल्हायो पंहिंजी माउ पीउ सां पंहिंजी ॾाॾे ॾाॾी सां सभिनी सां ॻाल्हायो त सही कमु से कमु इहे ब ॿार ॿुधनि ई कान था अॼुकल्ह जा पंहिंजे ई मन जो ख़ाली कंदा रहंदा आहिनि चयो त मम्मी इहो छा आहे इहा भाषा आहे कोई इहा भाषा आहे असांखे समुझ में ई न थी अचे समुझंदा त हिंदी में जवाब ॾींदा इअं कोई ॻाल्हि थी ॿुधायो वरी चवनि था पंजाबी सुठी थी लॻे असांखे पंजाबी में बि ॻाल्हाईंदासीं पंजाबी में ॻाल्हाईंदा आहिनि पंजाबी बि पंजाबी में लोहिड़ी जो त्योहार आहे ॾाढो ख़ुशी सां मल्हाईंदा आहिनि पंजाबी हितां जीअं असां सिंधी मल्हाईंदा आहियूं तीजिड़ी पोइ छा चइबो आहे गो गो और इहे छा हर चीज मल्हाईंदा आहियूं ॾियारी आहे मक पंजाबी पंहिंजो लोहिड़ी में ॾाढी मल्हाईंदा आहिनि जैसे जीअं असां ॾियारी मल्हाईंदा आहियूं पोइ पंजाबी लोहिड़ी मल्हाईंदा आहिनि और गुज हरियाणा पांजी पंहिंजी भा हुनजो त्योहार मल्हाईंदा आहिनि ॾाढी ख़ुशियुनि सां मुसलमान बि मल्हाईंदा मुसलमान जो त्योहार त हेॾो उहो थींदो आहे जेको तीज जो थींदो आहे जो